आथिखालाव गथ'फ्रा गेलेग्रा

गोदान गोदान जिनिस फैबाय आगोलनि गेलेनायनिफ्राय साबसिन फुटबल भलिबल बेटमिन्टन बायदि बायदि गेलेग्रफोरखौ साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोगासिनो दङ बल गेलेनायफ्राबो आगोलनिफ्राय दानि जुगाव आथिखालाव साबसिननिफ्राय हामसिन बयबो सोलोंनो हमबाय बिमा बिफाफ्राबो बयबो फोरोङो आरो बयबो गोसो होनानै गलेनायजों आरो आथिखालाव मबाइल गेम भिडिय' गेम लेपटप बायदिआव गथ'फोरा गेलेयो आरो सोरबा सोरबा बांद्राय गेलेनानैबो गाज्रि जायो आरो माखासे मानसिया गेलेनानै स्टेट डिस्ट्रिक्ट फ्राव गेलेहैग्रा जायो गोदान गोदान गेलेग्रा मुवा बेसाद आथिखालाव ओंखारदों जेरै मबाइल गेम आव बायदि बायदि गेम ओंखारनाय आरो बे नङा बे मोनसे नङा मोनसे नोंजों आंजों लोगो जालायनानबो गेलेनो हायो आरो फुटबल गेलेनायफ्रावबो खसारफ्रा साबसिननिफ्राय साबसिन फोरोंबोनो हमबाय आरो आगोलनि बायदि बांद्राय रोङालासिनो गैला सानफ्रामबो जोनाय सानफ्रामबो फोरोंनाय हिसाबै बयबो गोसो होलायो जोलायो मोजांफ्रा मोजाङाव डिस्ट्रिक्ट लेभेल स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेलाव थांनो हायो आरो बयबो गेलेयो खेलाखौ देहानि थाखाय देहा मोजां जानायनि थाखाय बयबो गेलेनांगौ खेलाखौबो बोरायफ्राबो बोराय बोरायफ्रा फोथार फोथार बेलासि फुं थाबायो जाहाथे देहा मोजां जाथों होननानै आरो आथिखालाव उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो खेलाखौ बांसिन गेलेनो हमाबाय मबाइल खेला बायदि भिडिअ' खेला बेफ्रावबो गेलेयो गथ'फ्रा नाथाय बांद्राय गेलेयालासिनो मबाइल गेम फोरखौ जाहाथे खारनाय बारनाय बायदि गेलेनायबफोराव बांसिन गोसो होयो बयबो मोजाङै मोजां गेलेलायो एसेनोसै